जै हिंद होर सनाओ रमन केह् हाल चाल ऐ ओह् खबर सुनी ना कल्लै आह्ली ओह् आक्खा दे कल्ल कॉलेज़ कोई प्लेसमेंट ड्राईव होआ दी ऐ यार ओह्दे ई केह् लॉस्ट सेमेस्टर ना ते बाहरा दियां कंपनियां आह्नियां ते उनें इंटरव्यू लैना ते इंटरव्यू पास होया ते नौकरी थ्होई जानी रोज़गार थ्होई जाना होर केह् ऐ इद्धर दा बेचारा फेल होई जाह्ग ओह्बी निं थ्होना ते त्यार रवेआं फिर ओह् कक्ख निं यरा फिल्म दिक्खी दी ना तू थ्री इडियट्स आं ओह्दे आह्ङर ओह्दे आह्ङर लेखा सीन होना बिल्कुल आं ठीक फिर में कम्म लग्गे दा थोह्ड़ा बाद च करना आं कल्ल गै कल्ल गै म्हाराज ठीक ऐ ओह् ठीक ऐ सर